دوڑنے سے متعلق کچھ مزاحیہ میمس اور لطیفے اکثر لوگوں کو ہنساتے ہیں یہاں کچھ مثالیں ہیں جو آپ کو پسند آ سکتی ہے میم ایک تصویر میں دوڑنے والے کو بہت تھکا ہوا دکھایا گیا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے دوڑ کر جب آپ آخرکار رکتے ہیں اور جسم آپ سے کہتا ہے کہ اب تمہیں چلنا بند کرنا ہوگا لطیفہ میں دوڑنا پسند کرتا ہوں لیکن میں اس وقت تک دوڑتا ہوں جب تک کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا میم ایک تصویر جس میں دوڑنے والے شخص کے چہرے پر ہے بےحد خوشی اور اطمینان ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہے دوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ خود پر یقین ایک بار میں نے اپنے دوستوں کو ساتھ ایک مقامی ریس میں حصہ لیا اور ایک بہت دلچسپ تجربہ تھا ریس کے دوران ہم سب نے ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے مزاق کیا اور دوڑنے کے دوران جب ہم تھکے ہوئے محسوس کر رہے تھے تو ایک دوست نے کہا یاد رکھو ہم یہاں ریس جیتنے نہیں بلکہ سب سے زیادہ ہنسانے کے لیے آئے ہیں اس لمحے نے ہماری تھکن کو ہنسنے میں بدل دیا اور ہم سب نے مل کر بہت اچھا وقت گزارا یہ لطیفے اور یادیں دوڑنے کی شدت اور محنت کے ساتھ تفریح اور مزاح کا ایک خوبصورت امتزاز پیش کرتی ہے جو ہر روز دوڑنے والے کے تجربے کو مزید خوشگوار بنا سکتی ہے